पर्यावरणके सुरक्षित रखैके लिए हमसब पर्यावरणके रुखैके लिए जगह जगह पर जे छै जंगल सब छलए ओकरा जे काटिके हटायल जाइ छलए हुनका ओतऽ जे छै ने हमसब प्रयास करै छी अधिक से अधिक संख्यामे पेड़ पौधा लगाउ आओर पर्यावरणके जे छै प्रदूषित होइ से बचाउ किएकि जे छै वन विभाग जते छथिन प्रधानमंत्रीके आवास योजना जे छै ओहिमे वन विभागके जे छै ने पेड़ आर लगाके आगे बढ़ायल गेल हँ आओर पेड़ पौधा लगेबाक चाही आदमीके किएकि जे छै ने ओहिसे स्वच्छ हवा मिलै छै आओर वातावरण सब सही रहै छै किएकि पर्यावरण जे छै ने प्रदूषित भऽ रहल अछि जगह जगह पर जे छै ने आदमी सब गाछ घरके आसपासमे हुनको काटि देल जाइ छै जेकि जे छै घरके आसपासमे पेड़ लगेबाक चाही जाहिसऽ पर्यावरण एकदम सही रहै छै पर्यावरण जे छै ने पर तऽ दुनिया आधारित छै पर्यावरणके बढ़ावाके लिए हमसब से अपील करै छी हाथ जोड़िके प्रणाम करै छी की सब जते कोइ छी से पेड़ लगाउ आओर पेड़ लगाके पर्यावरणके आगे बढ़ाउ आओर जे पर्यावरण आगे बढ़ला से बरसा होयत आओर जे छै ने स्वच्छ हवा लेब आओर जे छै ने सुन्दर से जिन्दगी व्यतीत करब पर्यावरण बहुत सुन्दर दियै ताहि दुआरे तऽ हमसब पर्यावरण दिवस मनाबै छी आओर जे छै ने पर्यावरण दिवस मनेला सब पर्यावरण दिवस दिना एक से एक पेड़ लगाउ आओर पेड़के जे छै सुरक्षित राखू आओर पेड़के सुरक्षा करू जतऽ कोइ फ्रे पेड़ देखै छी तऽ ओ काटून ओकरा सही कऽ